پولوٹری فوم بنانے وقت مرغیوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اگر گرمی کا موسم ہو تو جالی دار بنائیں گے تاکہ اسے اسے ٹھنڈ ملتی رہے اگر ٹھنڈی کا موسم رہے تو کچھ موٹا اس پہ ڈھک دے تاکہ اسے اسے ٹھنڈ نہ لگے اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھے اناج کھلائے جو مرغیوں کے کھانے کا چیز ہوتا ہے انہیں کھلائے تاکہ وہ صحت مند رہے اور مرغیوں کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اس لیے گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ فارم مرغی رہتی ہے اس لیے اس کا خیال رکھے تاکہ وہ مرے نہ اس کا حفاظت کرے چوہوں سانپ چیل سے بچائیں گے اگر کبھی چوہا سانپ چیل کے بارے میں پتہ چلے کہ یہاں مرگیوں کو نقصان ہو سکتی ہے تو اسے جالی دار سے ڈھک دے تاکہ چوہا چیل کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے اگر سانپ کے بارے میں پتا چلے تو کچھ زہریلی چیز اسے وہاں رکھ دے تاکہ اس کی سگندھ سے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور مرغی اچھے سے رہ سکے مرغی کا اچھے سے خیال رکھے بہت رکھے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہوئے اور وہ صحت مند رہے